नमस्ते सर जी हाँ ये सर हमको बीमा कराना है क्या हो जाएगा अब जिसमें बढ़िया लाभ हो वो आप बताइएगा तो वहीं करवा लेंगे अच्छा

हमारी उम्र है तिरसठ साल की

हाँ सब है सब है और बच्चों का कराना है जिसमें बढ़िया लाभ हो तो आप बताइएगा जी

हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी जी ज़्यादा लाभ मिलेगी हाँ हाँ हाँ

कम से कम में हाँ हाँ हाँ बन जाए शुरू करो किश्त कतनी आएगी महीने के हिसाब आइ हाँ तो हाँ तो कम से कम में करबा दो अरे करवाने के है तीन लाख तक अच्छा तब कैसे लमपसम्प करती आइ तिमाही में है हाँ हाँ पेन कार्ड हाँ हाँ सब है पैन कार्ड है आधार कार्ड है

अच्छा कितने बजे मिल मिलंगे आप अच्छा अच्छा

अच्छा तो हम

वापस मिल जही जी जी जी अच्छा हाँ अच्छा यहीं बच्चे का अगर कराएं तो उसमें क्या बच्चे वाला करवाएं तो

अच्छा सर जी नमस्ते तब फिर कल आएंगे तब करवाएंगे नम नमस्ते